ہم لوگ دلی جاتے ہیں تو اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کا چیز کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے گرمی کے موسم ہوتا ہے تو گرم کپڑوں کا استعمال کر لیتے ہیں کہ اپنے وہ کتنے دن وہاں رہنا ہے اس حساب سے اپنے سامان کو پیک کر لیتے ہیں اور جیسے ٹھنڈ کا دن رہتا ہے تو ٹھنڈی کا بھی سب چیز رکھ لیتے ہیں ٹرین میں استعمال کرنے کے لیے اپنے کھانے پینے کا بھی سامان سب چیز اپنے استعمال کر لیتے ہیں دلی جانے کے لیے کہ وہاں کو جائیں اور وہاں ہم کو کوئی کسی طرح کا پریشانی نہ ہو اس لیے کہ ہم اپنا ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ کسی چیز میں ہمیں ہم کو کسی طرح کے کمیاں محسوس نہ ہو اور اسی طرح ہم لوگ اپنے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سارے چیز کا تیاری کر کے نکلتے ہیں گھر سے اور ہم باہر سے کچھ ہم کو منگوانا نہ سکے اسی لیے اپنے گھر سے ہر چیز کی تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں بھی اپنے کھانے پینے کا سامان بھی استعمال کر